नमस्कार जी मैं अभी एक ट्रेन में सफर कर रहा था यहाँ पर मेरा मैंने टिकट लिया था बट वह मुझसे अभी मिल नहीं रहा तो वह गुम हो गया नहीं जी जी अभी इस इस समय मेरी गलती हो गई है मेरा टिकट खो गया है तो फिर इसमें कुछ सुधार हो सकता है इसमें अभी

मैं टिकट ले कर चढ़ा था बट इतनी भीड़ में मुझे अपने सामान का भी ध्यान रखना था तो उसमें टिकट खो गया वह क्या जुर्माना है इसका जी पर मैं टिकट के साथ तो यात्रा कर रहा था क्या अब अब जी क्या आप अपने रिकार्ड में चेक कर सकते हैं इसको हमने टिकट खरीदा है जी जी तो ठीक है मैं अपना जुर्माना देने को तैयार हूँ मैं के जी केस मैं चाहता हूँ की मेरे पास केस न बने मैं अपना जुर्माना देने के लिए तैयार हूँ जी जी मैं आपसे विनती करता हूँ कृपया केस न बनाए इसपे मैं अपना जुर्माना देने के लिए तैयार हूँ मुझसे थोड़ी गलती हो गई जी जी जी जी जी मैं पर मैं चाहता हूँ मुझपे केस न बने मैं जुर्माना देने का तैयार हूँ मेरे को माध्यम बता दीजिए मैं कैसे आपको अपना जुर्माना आपको दे पाऊँ और आगे से सुनिश्चित करता हूँ कि मुझ मुझसे यह गलती वापस न हो किस माध्यम से देना है हमें ठीक है ठीक है मैं आपको जुर्माना अभी आपको दे दूंगा कृपया इस पर केस न बनाएँ धन्यवाद धन्यवाद